السلام علیکم بھائی صاحب میں مالیگاؤں سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ کی کمپنی سے ٹیکسی میں نے آپ کی کمپنی سے ٹیکسی بک کی تھی ہاں ہاں بھائی صاحب لیکن کچھ پرابلم ہو جانے کی وجہ سے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں جانا چاہتی ہوں ہاں ہاں نہیں نہیں وہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی اسی لیے میں جانا چاہتی ہوں اسی لیے میں اپنی منظور شدہ ٹیکسی کو مسنوخ کر رہی ہوں ہاں ہاں میں منسوخ شدہ ٹیکس منسوخ کر رہی ہوں ٹیکسی کو ہاں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری رقم کو واپس کر دیں نہیں نہیں بھائی صاحب ایسے تھوڑی ہوتا ہے نہیں اور دوسری کمپنیوں میں تو ہوتا ہے نا ایسا ہاں ہاں نہیں آپ سیدھے سے سیدھے سے ایسا کیجیے کہ پے ٹی ایم کے ذریعہ وہ میرا پیسہ واپس کر دیجیے نہیں نہیں دوسری کمپنیوں میں تو ہنڈریڈ پرسینٹ دیا جاتا ہے واپس واپس پیسہ نہیں آپ کیوں نائنٹی پرسینٹ دو گے اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو نہیں بھائی صاحب ہاں ہاں تو آپ کیا کہ میں آپ کو اپنا پی ٹی ایم نمبر بتاتی ہوں ہاں میرا پی ٹی ایم نمبر سیون فور ون سکس ہے ہاں ابھی ہاں ہاں بھائی صاحب ہاں آپ واپس کر دیں گے نا بھائی صاحب مجھے اور کسی سے بات کرنا نہیں پڑے گا نا اب ہاں ہاں ہاں اوکے اوکے بھائی صاحب اوکے اوکے مجھے دوبارہ تو کال نہیں کرنا پڑے گا نا ہاں جی آپ کا نام کیا ہے شاکر اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں اوکے بھائی صاحب میں دوبارہ نہیں کال کروں نا ہاں ہاں بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہاں کل تک ہو جائے گی پے آپ میرے اکاؤنٹ آپ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے نا پیسہ ہاں ہاں میرا پی ٹی ایم نمبر ایک دفعہ اور رپیٹ کرنا پڑیں گا بھائی صاحب نہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا ہاں بھائی صاحب نہیں تو میں ہمیشہ آپ ہی کی ٹیکسی سے جاتی ہوں ہاں کچھ ایشو ہونے کی وجہ سے مجھے فرینڈ کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے بھائی صاحب ہاں ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی صاحب اللہ حافظ بائے بائے